हेलो जी मैं काशीफ़ा बात कर रही हूँ जी मैं दिखाने के लिए आई थी तो मेरी तबियत ख़राब थी मुझे कोल्ड और फीवर था बहुत तो आप ने जो मेडिसिनें दी थी तो वो मैं भूल गई किस तरीक़े से खाना है मतलब डॉक्टर से मेरी बात नहीं हो पा रही तो आप बता दीजिए हाँ हाँ जी

हाँ औ खाने पीने का भी बता दीजिए आप

हाँ मैंने पेट की भी मेडिसिन ली थी मुझे पेट में भी पेन हो रहा था बहुत तो उसमें भी दही वग़ैरह खा सकते हैं या नहीं आप बता दीजिए ओके ओके ओके ठीक है हाँ हाँ और डॉक्टर कब तब आएंगे अच्छा ओके हाँ तो मतलब सुबह मॉर्निंग में सकती हूँ ना फिर ओके ओके थैंक यू हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ओके ओके जी थैंक यू